मुंहिंजी सभिनि खां वॾी उपलब्धी अचीवमेंट इआ आहे के मुंहिंजा ॿारनि जाम सुठी पढ़ाइ करे हिकु लाइक़ी ते लॻा आहिनि इहो मुंहिंजी लाइफ जी जिंदगीअ जी सभिनि खां वॾे में वॾी अचीवमेंट आहे ऐं मूंखे उनजे मथां फ़कुरु आहे मूंखे सभिनि खां वधीक गर्व तॾहिं महिसूसु थींदो थियो आहे जॾहिं मुंहिंजे घोटु पंहिंजो आइसक्रीम जी फैक्ट्री बंदि करे कंहिं हालतुनि जे करे बंदि कयऊं ऐं वापिसि खां नए सिरे सां लाइफ स्टार्ट करे कंप्यूटर लाइन में आया ऐं उते वापिसि खां सॼो कंप्यूटर जो करे ऐं क कंप्यूटर्स इंजीनियर थिया ऐं अॼु सुठी कंहिं पोस्ट ते पहुता आहिनि